विकसित दुनिआँमे हमर देश बड़ विकसित भेलै पहिलेके जमानामे मोबाइल नहि रहै ने लैपटॉप रहै कुछ नहि रहै पहले टू जी चलै आब चलै लगलै है फोर थ्री जी एलैह फोर जी भेलैह फाइव जी चलै लगलै इन्टरनेटओके व्यवस्था अच्छा भऽ गेल छै पहिले छोटा छोटा मोबाइल लैके सब ककरो ककरो पास गाँव देहातमे बड़का बड़का आदमीके पास मोबाइल रहै आब तऽ छोटको छोटको आदमीके पास देखै छियै कि मोबाइल भए गेलै लैपटॉप भए गेलै हर चीजके व्यवस्था ठीक भए गेल छै विकसित दुनियामे इहे है कि आओर तनि आओर व्यवस्था ठीक हो जाइत आओर हमर भारत विकास करै तऽ बड़ नीक लागत जाहिसँ